हांव म्हज्या चित्राक जें सामान लागता तें चडशें हांव ऑनलायन घेता कारण ऑनलायन आमकां किंमत मातशी कमी मेळटा आनी आमकां चड प्रमाणान म्हाका तें सामान मेळटा जेन्ना ऑनलायन डिस्कावंट्स आसता तेन्ना हांव घेता चडशें आरश्याचें काम नाजाल्यार हांव थोडे रंग हांव ऑनलायन चडशे घेता पूण केन्ना म्हाका तातडीन जाय आसता तेन्ना हांव शॉप्सार घेता दुकानार घेता चडशे रंग बीन हांव दुकानार घेतां आनी आरश्याचें काम नाजाल्यार ब्रश बीन हांव दुकानार घेतां आरश्याचें काम बीन हांव ऑनलायन घेता कारण तें थंय ऑनलायन सवाय मेळटा आनी दुकानान तें मातशें म्हारग मेळटा